औ हेलौ औ खोनाबाय मोजाङै औ औ औ अ अ अ र' दे आङो थारमानि बड'लेण्ड राडाबनिफ्राय माखासे खोथाफोर मिथिनो लुबैदोंमोनलै सार बे बे खोथा मिथिनो लुबैनाया जाहैबाय मानि इडुकेसननि सोमोन्दै सोलोंथाइनि सोमोन्दै दा जोंनाथ इडुकेसन कुवालिटि इडुकेसन कुवालिटि होनबाय थायोना गुन गोनां सोलोंथाइ दा बे गुन गोनां सोलोंथाइयाव दा नोंथांमोननि हरै एरियाजों माबायदि बे सोलोंथाइयारि थासारिया हाल साला माबायदि जानानै दं सोलोंथाइनि थासारिया

ओमफ्राय सारा बे आमफ्राय बे फरायसाफ्रा फरायसाफोरनि थासारियालाय माबादि हरैजाय माबायदि सोलोंथाइयाव माबायदि गोसो होनाय सार

ओमफ्राय माबायालाय जेन'बा गार्जेनथ' थांबाय आमफ्राय टिसारा फांसनफ्राव रिगुलार ना मा बेसेबां मोजां औ औ औ दाथ' बे आमफ्रायथ' बे थांबाय दे फोरोंगिरिनि सायाव थांबाय आरो फरायसाफोरनि सोमोन्दैबो एसे मिथिबाय दा बेजों लोगोसे फारसे खना दंफा थाफादेरबावयो नङा होनबा बै माबाया गार्जेनफोरनि गार्जेनफोरा माबादि बाहागो लाफायो सोलोंनायाव

औ औ औ

आमफ्राय सार जोंनाथ' माबाया रायलायनांगौया अनेक दंबावोमोन दा एसेयाव फोजोबथ'लायसै नामा जोबनो थाङा औ औ औ औ औ फोदोबथ'सै नामा बिदिबा